औ आं गोबां भिदिअ गेम्सनि बाथ्रा फोरखौ मिथिगौ जेरै फाबजि प्रिपायार केन्दि क्रास मबाइल लेजेन्द आंनि गेलेनाय भिदिअ' गेम्सफोरानो जाहैबाय फाबजि मबाइल लेजेन्द स्नेक्स बायदि बायदि गोबां फोरखौ आं गेलेयो आङो बेफोरखौ गेलेनायनि जाहोना जायैबाय इन्टार्टेइनमेन्त गिबियाव बुंनो थाङोब्ला आङो बेफोरबादि खौ सम खाथायनो थाखाय गेलेनाय जायो बे नाथाय बेफोरबादि गेलेनायाव गोबां खहा जालाङो समनि खहा आरो माखासे देहायारि खहाबो जायो जेरै मेगननि गारजि जानाय आरो माखासे गोनां गोनां सानथौ फोरखौ साननो हाया जेरै जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ संसाराव जोङो मा सोलिदों बेफोरखौबो खौरां लानो हायै जालाङो लोगोसे समाजनि फ्राय एरख' जानाय बादि बैखद जानाय बादि जालाङो जेरै मानो होननानै बुङोब्ला नोङो गेमफोरखौल' बांसिनै गेलेनानै सरासनस्रा समाजाव नोंहा लोगो गैजायै जालाङो खालि नोंनि लोगोया थागोन बारसुयेलि जेरै गेमफोराव जेरै फाबजिफोराव अनलाइन लोगोफोर थायो बेफोरजोंल'सो लोगो जायो नाथाय जों बेफोरखौ सिनायनो मोना ओमफ्राय देहायारि गोबां खहा जायो जोहा बेफोरबादि गेम गेलेनायाव जेरै मेगन नुयै जालांनाय देहायाव लोरबांथि जानाय खर' सानाय बायदि गोबां नारा नाथा बेरामफोर जालांनो हमो आरो बांद्राय गेम गेलेबाय थायोबा माखासे बुस्थुफोराव जेरै लेखा फरायनाय बायदि फोराव जोङो नोजोर बोनो हायै गोसो बोनो हायै जालाङो